हमरा सबके खाना तऽ खयबे करै छी कभी कभी सर्दी जुकाम आ जाइए सर्दी जुकाममे किछु जड़ी बूटीके हमसब हमसब सेवन करै छी जैसे तुलसीके पात भेल बाकसके पात भेल सिङ्गरहारके पात भेल ई सब आयुर्वेदिकमे छै किछु मौध भेल आओर बेसी सर्दी खाँसी भेल हमसब अइके उपार्जन जादे सेवन करै छी आओर जहाँ तक बाकसके पात भी लगबै छी गाछ सिङ्गरहारके गाछ भी लगबै छी ताकि तुलसी गाछ भी लगबै छी हमरा सबके जे है से फायदामन्द कनिको सर्दी खाँसी भेल तुरत अइ तीनू चीजके काढ़ा बना कऽ हम अपनो पीली बालो बच्चाके पीयैली अइसँ सर्दी जुकाम बहुत है से जे डाउन हो गेल

चाहै छियै आओर कुछ आदमीके बतबै छियै की भाय अंग्रेजी दवा बहुत कम खाइए आयुर्वेदिकमे जाइए या अपना सेवन कीजिए थोड़ा देरी होगा लेकिन चुस्त दुरुस्त से अहाँके ठीक रहत अइके लऽ कऽ अहाँ निश्चित रूपसँ तुलसी अपना आँगनमे रोपू दरवज्जापर रोपू एकर बाद

अइ बाकसके पात चाहे सिङ्घारके पात अइसँ तऽ भगवानके फूलो चढ़ै है सिङ्गरहारके लेकिन हमसब ओइ पातके तोड़िके लबै छी बाकसके होइ चाहे सिङ्घारके होत चाहे तुलसीके पात हो ओकरा हमसब पानिमे खदकाके कपड़ छान कऽ कऽ आओर बाल बच्चाके पीअबै छी हमहुँ पीयै छी सर्दी खाँसी भेलाके बाद एकदम ठीक भऽ जाइए